स मे दोन हजार म्हज्या आई आनी बाबाच्या लग्नाचो दीस सव्वीस मे दोन हजार एक म्हजो वाडदीस इकरा जुलय दोन हजार बावीस म्हज्या कामाचो पयलो दीस सत्तावीस फेब्रुवारी दोन हजार चवदा म्हजो माजर आनी कुत्र्याक घरांत हाडिल्लो पयलो दीस एकोणीस सप्टेंबर दोन हजार त्रेवीस ह्या वर्साची चवथ त्या दिसा जाल्ली